आनंद रॅस्ट्रॉण न्ही हांव अनुष्का उलयतालें वळवयच्यान आयज वॅजान आनी नॉन वॅजान कितें कितें आयटम्स आहा वॅज प्लेटीन कितें कितें आसा तुमचें रायस श रायस कडी भाजी कसली आसा खतखतें आसा हा आनी सोलकडी मेळटली न्हू आनी एक्श्ट्रा कितें पनीर सब्जी आनी तशें कितें आसा वॅजान हा आनी नॉन वॅजान कितें कितें आसा स्पॅशल किरें केलां आयज चिकन आसा आनी नुस्तें कसलें कसलें आसा बांगडो इसवण चोणाक हा म्हाका दोन वॅज थाली जाय आसलेल्यो कितल्या कितल्या मिण्टान मेळटल्यो म्हाका हांगा परेन ह एक अर्द वरान बरें दोन वॅज थाली पार्सल कर आनी सोलकडी मेळटली न्हू हा आनी कॉम्प्लिमँट्री अशें किरें मेळटलें ओके तशें जाल्यार तुमी एक्स्ट्रा आनीक पनीर सब्जी एक ऑर्डर घेया बरें दोन वॅज थाली आनी एक पनीर सब्जी हय अर्द वरान पावता न्ही तुमी बरें बरें थँक्यू देव बरें करूं